जइसे बड्डी हम आर खेल रहलियै हन तब ओकर बड्डी खेल कऽ बड्डी खेलयसँ देह जइसे हौला हो जाइ हइ जइसे खेलयसँ आ ताहिके बाद कबड्डी हो गेलै बड्डी हो गेलै हर रङ्गके बर सभचीज खेलयसँ जइसे भोरके चारि बजे उठै छियै एहिके बाद तनि दूर चलि देलियै तऽ हौला हो गेल देह आ ताहिके बाद फेन ओन्नेसँ पहिने आगू बढ़ि जइयै दौड़ बढ़ा ओन्ने दौड़य जइयौ ओन्ने दौड़य जइयौ सभसँ जइसे देह हौला बुझा रहलै हइ सभ रङ्गके जइसे आ दूरी चलियौ तऽ देह कनि कम्प्लीट रहै जइसे हौला जइसे दस कोस दस कदम आगू आदमी बढ़ि जाइ हइ तऽ कहै हइ इतना दूर दूरी हम चलि देलियै आइ तऽ हम सुस्त नहि रहबै आइ जइसे रोग कोनो रोग बलाए कोइ सामान जइसे बिमारी तिमारी किछु नहि जैसे दौड़ बढ़ामे किछु नहि होलय हइ सभचीज बढ़िआँ रहै हइ से बुझाइ हइ हँ इतना दूर हम जे दौड़बै तऽ हमरा देह अच्छा लागतै अच्छासँ सभचीज करै हइ फायदा सभचीज जइसे बुझयतै हँ एतेक दूर दौड़ी दौड़बै तऽ हमरा देह जे कम्प्लीट बुझयतै जइसे रोग बलाए सभ रङ्गके दुःखी ने आदमीकेँ बुझाइ हइ सेसभ कोइ रोग नहि कोइ बलाए नहि किछु नहि होय जइसे होइ हइ दौड़यसँ कम्प्लीट जइसे देह हौला लागै हइ सभ रङ्ग जइसे अभी चारि ब चारि बजैत हइ तीन बजे भोरसँ अभी दौड़ लगबै लए आदमी कहाँसँ कहाँ भागि जाइ हइ दौड़ि कऽ जइसे आबै हइ तऽ कहै छै हँ आइ तऽ देह हौला लागै हइ आइ एतेक दूरी दौड़ि गेलियै आइ एतेक दूरी दौड़लियै तऽ देह हौला लागै हइ कनि दूर आरो दौड़ि जयबै तऽ आरो अच्छा लागतै दौड़बै तऽ जइसे बबड्डी खेलली जइसे कबड्डी खेलली जइसे कोनो खेले खेलली तऽ अभी आदमी खेलमे तऽ दौड़बे ने करैत हइ तऽ ओहिसँ देह हौला लागै हइ सभचीज जइसे कम्प्लीट जइसे लागै हइ सभ दौड़ बढ़ामे कम्प्लीट लागै हइ जइसे जे तनि दूर दौड़ि जाइ छी तनि कोइ बिमारी दुःखी जइसे नहि होयके चाही जइसे कहीँ कहीँ गेली उली दौड़ली तऽ ओहिसँ बढ़िआँ बुझायल हँ हमर देहमे हौला छियै ई चीज ओ कोइ फर्क नहि पड़ै हइ जइसे दौड़यसँ सभचीज जइसे हौला बुझायके चाहिए दौड़यसँ कम्प्लीट जइसे बुझायके चाही हँ ई चीज हम खेल लेबै तऽ एतेक हमे देह हौला होतै जेतै सभचीज जइसे बड्डी उड्डी जइसे खेलयमे खेल सभ रङ्गके खेल खेल लै हइ आदमी कम्प्लीट जइसे बुझाइ हइ